गउके जे मोन खराब होइ छनि जेनाकि हुनकर गलफर फुलि गेलनि जेनाकि पेट फुलि गेलनि तेना हुनका गरम पानि काला निम्मक दऽ कऽ हुनका ठीक कएल जाइ छनि गलफर गलसोइ भऽ गेलनि तऽ हुनका पानी फिटकिरी दऽ कऽ हुनका सेकल जाइ छनि जँ अगर घाओ भऽ गेलनि तऽ गरम घाओपर हरदीके गुण्डी बैठाके घाओ छोड़ाएल जाइ छै हमरा आरके जे बुझऽ आबैए मिथिलामे से कहै छी जँ अगर हुनकर खलिआवला बेमारी भऽ गेलनि पाएरके खुरमे ओहिमे गरम पानि झोँकिऔ फिटकिरीके सेवा करिऔ आओर फिनाइलके तेलके उपारण करिऔ जे ओ दऽ देबै तऽ पिल्लू मरि जेतै ठीक भऽ जेतै दोसरमे आब जेनाकि हुनका कौआ लोल मारि देलकनि तऽ ओहिपर हरदीके गुण्डी गोरिआ माटि ईसब बैठा देबनि तैओ ठीक भऽ जेथिन तेसर नम्बरमे जँ गाइके अगर पेट फुलि गेलनि तऽ ओहिमे अहाँ जमाइन हजमोला ईसब दऽ कऽ दुइ काँड़ी बनाकऽ पिआ दिऔन तऽ ओहोसे ठीक भऽ जाइ छथिन जँ गाइ पाउज नहि कएलक हरदीके गुण्डी लऽ कऽ हुनका जीहपर रगड़ि दिऔन तऽ ओहिसे पाउज करऽ लगथिन लेर चुलाके बाद बुझलहुँ तकर ने बाद जँ अगर हुनका बिआइ टाइममे कष्ट छनि गाइके जँ बच्चा बाहर आएल नहि अगर हुनका भऽ रहल छनि तऽ अपनहुँ खुर पकड़िके घीचैके सम्भावनासे कऽ कऽ बच्चा निकालि दिऔ जर जँ गिर पड़ल नहि गिरल तऽ हुनकालिए गरम पानि कड़ूके तेल आउर जमाइन दऽ कऽ चारि काँड़ि पिआ दिऔ तऽ जर अवश्य गिर पड़त बुझलहुँ इएहसब कहब हम आर तऽ अपने मिथिलाके वासी छी गाइ भैँसीके उपचारण करै छी सबकिछु दूध दही सबकिछु खाउ ठीक छै